हैलो हाँ नमस्कार सर

जी मिल जाएगी हाँ टी वी दस लाख तक में भी मिल जाएगी टॉप कंडीशन की मिल जाएगी आपको अपना देखना पड़ेगा फिर उसमें चार्जेस लग जाएंगे आ दस लाख से नीचे चौदह लाख तक में तीन मॉडल है मेरे पास अभी और तीनों की सर्विस अभी अपडेट है लश्कर बारह में का है और वहीं पर है टॉप मॉडल दस बजे तक आ जाइए आप जी हाँ जी